आसे पासे जे शहर में असांखे जाम वञण यो थींदो आहे जीअं त सूरत असांजी साड़ियुनि जो दुकानु आहे त सूरत असां ख़रीदी करणु वेंदा आहियूं हुते तमामु साड़ियुनि जी सेल सस्तो हूंदो आहे ऐं सूरत खां पोइ असां राजकोट माल बि बांधणियूं खणणु वेंदा आहियूं जामनगर बांधणियूं खणणु वेंदा आहियूं उते बि ॿियनि शहरुनि खां तमामु सौराष्ट्रा में बांधणियूं सस्तियूं जामनगर ऐं राजकोट में मिलंदियूं आहिनि ऐं असां आसे पासे में बांटवा मंथली असांजो मामा ऐं दीदी हिन पासे रवंदा आहिनि उते बि अचण वञण जो घुमण यो ॾाढो थींदो रहंदो आहे ऐं शादीअ जे करे बि असां अचण वञण जाम थींदो आहे उते आसे पासे में भेण धारी रहंदी आहे हुते ब ॾिण वार ॾियणो वञिणो पवंदो आहे ऐं पासे में सोमनाथ मंदरु आहे हुते बि महीने में असां हिकु दफ़ो त दर्शन करणु वेंदा आहियूं ऐं हिते खां द्वारका मंदर बि पासे में आहे हर पूनम ते हुते बि दर्शन करणु वेंदा आहियूं ऐं गिरनार ते बि हुते वेंदा आहियूं